योग अभ्यास करण सां असांजे मानसिक ऐं भावात्मक स्वास्थय ते तमामु गहरो प्रभाव पए थो योग जेको आहे उहो मगज़ जे खे विकास खे वधाए थो दिमाग़ जी कम करण जी क्षमता खे बि वधाए थो मानसिक ऐं भावात्मक रुकावटुनि खे परे करे थो शरीर खे तेज़ी ॾिए थो ऐं शरीर जो लचीलोपन वधाए थो ऐं साह खणण में बि सुधारु कराए थो जेकॾहिं असां नियमित योग अभ्यास कयूं त माण्हू माण्हुनि जी भावना भावनाऊं जेके आहिनि उहा कब्ज़े में रखण में बि योग मदद करे थो उहो वधीक अनुशासन माण्हू वधीक अनुशासन आनंद वारो ऐं आनंद वारो जीवन जी सघे थो योग जेको आहे उहो शक्ति ऐं सहन शक्ति खे वाधारे थो मांसपेशियुनि खे बि मज़बूत कंदो आहे रोगन खे रोकण जी शक्ति क्षमता बि वधाए थो ऐं माण्हूअ खे योग जेको आहे उहो जीवन जीअण जो तरीक़ो सेखारे थो हिन करे मुंहिंजो मञणु आहे त हर कंहिं माण्हूअ खे हर रोज़ु योग करणु घुरिजे